आङो उन्दैनिफ्राइनो बायह्रायाव थानाय हिसाबै बिराथ गोबां रंजानाय फोरबोफोरखौ न'खरनि मानसिफोरजों फालिनाय जायाखै खिन्थु लोगो फोरजों बांसिन खौनो फालिनो मोनबाय जेरेखम जोनोम सान खौनो होन जोनोम सानाव एकथुलि लोगोफोरा आंखौ बिराथ सारप्राइस होफैयो केक नाङा होनबाबो केक लाबोनानै होफैनानै आमफ्राय बिदिनो चेलिब्रेट खालामो जोंङो आमफराय मोनसे बुसथुखौ जोङो ज' लोगो हमलायबावो मोनसे टाइम आव बे जायैबाय निउ इयार निउ इयार आवहाय जोङो ज' क्लस लोगोफोरा लोगो जानानै मोनसे मोजां जायगायाव थांनानै पिकनिक जाहैयो बे निउ इयार माबाखौ अरगेनायजिंखौ आंनो बांसिन आंनो खुंनाय जायो जायगा देसटिनेसोन फोरखौबो आंनो दिचाइद खालामो लोगोफोरनिफ्राय फैसा एसे लानानै आरो आमफराय बिदिनो जों मोजाङै मोजां फालिनानै हगारहरो आरो